नमस्ते मैम किस तरह की चप्पल चाहिए आपको अच्छा बच्चों को चाहिए तो क्या आपके बच्चे आए हुए हैं तो चप्पल की साइज एक की छः नंबर चाहिए औउर अच्छा जी जो तेरह साल की बच्ची है आपकी तो तीनों बच्चियाँ हैं या फिर बच्चे भी हैं तो बच बच्ची का साइज छः नम कितना नम्बर साइज है उनका चप्पल का अच्छा छः नंबर और मतलब दोनों लोगों का छः नंबर लगेगा तो कलर चूज़ करके बताइए मैम कौनसा कलर चाहिए आपको तो हल हल क्या मैम हाँ क्यों नहीं देंगे मैंम डिस्काउंट

दस परसेंट कर देंगे मैम हाँ जहाँ सौ रुपये रहेगा वहाँ आप नब्बे ही दे देना हाँ तो बता बताइए कि कैसे जूते चाहिए चप्पल हल्के में चहिए या फिर क्वालटी कैसी क्वालटी कैसी होनी चाहिए मैम क्वालटी बताइए क्वालटी कैसी होनी चाहिए मतलब हल्का चाहिए या फिर तो तो मतलब कि हल्का ही दिखा दूँ ठीक है मैम देख लीजिए उसके बाद फिर बात कीजिए

हाँ तो हम भेज रहे हैं तीन तीन तो चाहिए ना ठीक है कलर कलर तो वइ है ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं है ठीक है पैसे की कोई दिक़्क़त नहीं है आप देख लीजिए उसके बाद फिर बताइए हाँ हाँ देख लीजिए उसके बाद फिर बताइए